हेलो हा दीनू भाई साहब हीअ तव्हांजो जेको आहे मूंखे मोबाइल जी जानकारी वठिणी हुई एक्चुअली मूंखे हिकिड़ो मोबाइल वठिणो आहे त विवो वी ट्वेंटी सेवन फ़ाइव जी तव्हां वटि अवेलेबल अथव ॿिया कहिड़ा अथव तव्हां वटि हुन हुनजे कंपैरिजन में कुझु अथव तव्हां वटि पर हिनजे कंपैरिजन में त ॿियो कोन्हे न कुझु त हो एम आई जो जेको आहे केतिरो आहे तव्हां न एम आई केतिरे जो आहे छा उनमें छा छा स्पेसिफ़िकेशंस आहिनि

न त कैमरा जेको आहे कैमरा केतिरे जो आहे इंटरनल मेमोरी विवो में त असांजो ॿ सौ अठावंजाह आहे त असांखे इहो बेस्ट रहंदो न हीअ त कंहिंमें एम आई में न त तव्हां त उनमें था चओ पिया हिक सौ अठावीह ऐं असांजे हिन विवो में त तव्हांजो ॿ सौ अठवंजाह आहे न न मूंखे त भई हाणे तव्हां वि मूंखे विवो ई खपे मूंखे तव्हांजो एम आई या कुझु ॿियो न खपे न त वीम आई माने केतिरे में अची वियो आहे केतिरे में अची वेंदो एम आई पंजवीहे जो आहे पंजवीहे जो ई एम आई आहे मां कयां थो ऐं ई एम आई जेको बि इनजो हिक साल जो साल जी फ़ेसिलिटी ॾींदा साल जो आहे न त साल ताईं मां ई एम आई ॾई तो सघां न

जीरो परसेंट न त असांखे एक्स्ट्रा इंट्रेस्ट त कुझु ॾियणो कोन्हे न हूं हूं त त बि तव्हां हुनमें न कलर कहिड़ा कहिड़ा आहिनि तव्हां वटि मल्टीकलर कलर थी वेंदा हुनमें त तव्हां वटि मन तव्हां आलरेडी अवेलेबल अथव न इहो त न जीअं मां सुभाणे अचां तव्हां फ़िक्स करे अची ॾिसां त तव्हां वटि अवेलेबल अथव न ॿ टे कलर जेके आहिनि तव्हांजो शॉप मन केतिरे बजे खुलंदो आहे सुबुह जो ओके हूंदा आयो न इयो त कोन्हे की उनमें विच में तव्हां ब्रेक करे करे लंच कंदा आहियो ओक ओके आहे

हाणे जॾहिं तव्हां सां ॻाल्हाइण मूंखे सुठो लॻियो त मूंखे जेको बि मूंखे डिस्काउंट बि थोरो बेस्ट ॾिजो त मां तव्हां वटि अची करे वठी वेंदसि हिनखां मां सुभाणे फ़िक्स करे ईंदसि ठीकु आहे जी जी जय झूलेलाल जी जी जय झूले जय